आतसा नोंथां थांनाय सप्तायाव नोंसोरनि सपिं मलाव गोबां मुवा बेसाद बायनायाव आङो नैबे नोंथांमोननिफ्राय बे अफार एबा डिसकाउन्ट कुपनखौ मोननो हादोंमोन दायो आङो बे डिसकाउन्टखौ दिनैनि बे मुवा बेसाद बायनायाव बाहायनो सानदोंमोन एबा राङाव सोलायनो सान्दों आङो राङाव सोलायनो हागोन नामा बे अफारनि कुपनखौ